हाँ भैया आप स्विगी से बात कर रहे हैं क्या हाँ मुझे एक जानकारी चाहिए थी ये आपके रेस्ट्रोरेंट में क्या टेबेल के शुरुआती आरक्षणों के लिए कोई प्रस्ताव है हाँ मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ कि शुरू में कोई वरिष्ठ जन के लिए जो कोटा होता है हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं हमें हमारे कुछ वरिष्ठ जन हैं उनके लिए शुरुआती कुछ टेबलों पर आरक्षण चाहिए है लगभग पाँच टेबल या तीन से चार टेबेल में हमारा काम हो जाएगा जी जी यही एक एक घंटे का कार्यक्रम होगा लगभग अच्छा अच्छा जी ठीक है तो आप हमें यह आरक्षण हमारे वरिष्ठ जन के लिए प्रदान कर दें जी जी